जैसे कि रेडियो में महिलाएँ के लिए बहुत सारा कार्यक्रम दिखाता है सुनाता है टी वी पर चैनल पर भी दिखाया जाता है और अखबार में भी छापा जाता है महिलाएँ का कार्यक्रम अनेक प्रकार से है जैसे घरेलू समान खाना इत्यादि बनाते हैं या कोई विशेष कार्यक्रम उनका रहता है महिलाएँ का सो बहुत दिखाया जाता है महिलाएँ देखती भी है और दिखाते हैं दिखाने के बाद सीखती भी है बहुत सारे कार्यक्रम है महिलाओं के लिए जो रेडियो पर सुनाया जाता है बहुत पेपर में भी रहता है देखते हैं लोग और उस चीज पर अध्ययन करते हैं महिलाएँ के लिए जैसे कि खाने बनाने का होता है या कोई विशेष कार्य के लिए किया जाता है कार्य कर उस पर प्रसारित किया जाता है महिला लोग अपना रेडियो खोल के टी वी खोल के अपना देखते हैं कि किस तरह से किस क्वालिटी में हमको खाना बनाना है अन्य समान का भी प्रचार प्रसार किया जाता है जो कि कार्यक्रम बहुत तरह के दिखाया जाता है पत्रिकाएँ में भी महिला सब बहुत पहल दिखाती है अपना बढ़ चढ़कर भाग लेती है महिलाएँ बहुत शांत स्वभाव का भी रहता है महिला सब बहुत कार्य भी करते हैं अपना अपना